चौदां फरवरी दो ज्हार उन्नी च पुलवामा हमला होएआ हा दो अक्टूबर ठारां सौ नासी च गांधी जी दा जन्म होएआ हा पंदरा अगस्त उन्नी सौ संताली च हिन्दोस्तान अजाद होएआ हा ते चौदां अगस्त पाकिस्तान अजाद होएआ हा ते छब्बी नवंबर दो ज्हार दो गी मेरी स्हेली दा जन्म होएआ हा